ہلو سر گڈ آفٹرنون سر سر آپ عبد الرحمٰن فش شاپ سے بول رہے ہیں سر آپ کے پاس رواس فش ہے تو ایک کے جی کتنے تک کا پڑے گا سر جی سر جی سر وہ سر نانگلوئی اوکے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر سر آپ ڈیلیوری کر دیجیے گا آپ کو پیمنٹ کیش میں دینا ہے یا پھر وہ ایپ کے ذریعے کرنا ہے ٹھیک ہے سر اوکے سر آپ بھیج دیجیے تھینک یو سر